रेडियो इस्टेशन एफ़ एम में मेरा पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फ़रमाइश है और उसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने सुने हैं और वह बहुत पसंद आया है लोगों की ज़्यादातर फ़रमाइश पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो का हेलो फ़रमाइश ही होता है मैंने ज़्यादा रेडिवे रेडियो के बारे में तो नहीं सुना है पर रेडियो में हमें न्यूज़ भी मिलते हैं रोज़ाना न्यूज़ मिलते हैं और उसमें बहुत सारे गाने और बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं इसके बजाय मैंने टी वी में बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं और वह बहोत पसंद आते हैं मुझे जैसे कि तारक मेहता का उलटा चश्मा कौन बनेगा करोड़पति और सत्यमेव जयते दा कपिल शर्मा सो इंडियन आइडल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसे मैंने देखें और सुने हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ही हास्यपूर्ण धारावाहिक है जो एक सोसाइटी में रहने वाले विभिन्न परिवारों के जीवन पर आधारित है यह कार्यक्रम मुझे हँसाने और मनोरंजन करने में सफल होता है तथा कौन बनेगा करोड़पति यह एक ज्ञान आधारित गेम सो है जिसमें प्रतिभागी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देकर पैसे जीतते हैं यह कार्यक्रम मुझे ज्ञान और रोमांच प्रदान करता है और अब हम सत्यमेव जयते के बारे में जानना जानते हैं यह एक सामाजिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विश्लेषण किया जाता है यह कार्यक्रम मुझे सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक और सोचने पर मजबूर करता है और दा कपिल शर्मा सो में विभिन्न हस्तियों को आमंत्रित किया जाता है और यह हास्यपूर्ण टॉक शो है और उनके साथ हास्यपूर्ण बातचीत की जाती है यह कार्यक्रम मुझे हँसाने और मनोरंजन करने में सफल होता है तथा दा इंडियन आइडल यह एक गायन प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न प्रतिभागी अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं यह कार्यक्रम मुझे संगीत और गायन का आनंद प्रदान करता है